हॅल हॅलो कोण उलयता हय उलयात कितें जाय आसलें तुमका हां आमगे हॉस्पिटलान ऑर्थोपॅडीक आसा दोळ्यां दोतोर आसता आमी रगत बी तपासतात तुमकां जर हाडां दोतोर जाय जाल्यार तो मंगळार बुधवार आनी शेनवारा येता सकाळ पूर पुराय दीस आसता ते तुमका अपोंयंटमेंट घेवची पडटली पयलीं तुमका पळयात हय ब्लड टॅस्ट आयतार सुन सद्दां करतात सकाळीं उपाशीॆं पोटार येवचें पडटा तुमका सकाळीं तेचे खातीर अपोंयंटमेंटाची गरज ना तुमी येता त्या टायमार आमी रगत काण घेवन दितात हय हय घेवचे पडटा ना दोनूय जाता तुमी येतात डायरेक्ट येतात जाल्यार तेन्नी कितेंय नंबर आसा तो पळोवन दिवूं जाता पूण तुमी फोनार घेतल्यार तुमका मेळटलो डॉक्टर ना तुमका त्या दीस सांगचे पडटले आनी दुसऱ्या दिसा परत अपोंयंटमेंट घेवचे पडटले हय हय हय हय डेंटिस्टूय आसता ते डेंटिस्ट सद्दां आसतात तुमी येता तशे तेकाय बी तुमीं अपोंयंटमेंट जाय जाल्यार पयलीं घेवपाक शकतात हय तशे मेळटा पूण एकाद्रे जर सगळ्यांनी खूब जाणांनी घेतले जाल्यार तुमकां दोन दीस नाल्यार तीन दीस मागीर बी मेळपा शकता आं बरें